ہاں ہیلو جی جی گرافک اسٹوڈیو جی سر بتائیے

جی سر جی ویڈیو گرافی ہوگی صرف یا فوٹو وغیرہ بھی شوٹ ہوں گے جی جی سر سر ہمارا چارج جو ہے ایک ہزار سے آٹھ سو کے درمیان رہتا ہے اور جی سر جی جی جی پر گھنٹے پر آور جو ہے ایک ہزار روپے ہے اور فوٹو شوٹ صرف ہوگا تو آٹھ سو روپے ہوگا کتنے دِن کا پروگرام ہے سر آپ کے یہاں تین دِن کا پروگرام یہ رات میں ہے یا دِن میں ہے سر تینوں دِن رات ہی میں رہے گا رات میں کتنے بجے تک پراگرام ہوگا سر ساڑھے گیارہ ہاں اصل میں رات میں بارہ بجے کے در بعد جو ہے ہمارا نائٹ چارج جُڑ جاتا ہے تو مینیج کر لیں گے دیکھ لیں گے تھوڑا بہت آگے پیچھے کر لیں گے ہاں تھوڑا کر لیں گے سر اب مل کر کے جو ہے یہ کہاں پر ہے سر آپ کا یہ اچھا اچھا اچھا ٹھیک ہے سر مل کر کے جو ہے بات کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تھینک یو ٹھینک یو